मैं कृषि काज करता हूँ खुद का एक ट्रैक्टर रखा हूँ और सात आठ मवेशी है मेरे पास में जो गाय है और तो तो गाय की भी सेवा करता हूँ खेती करता हूँ ख़ुद का ट्रैक्टर चलाता हूँ जो अपने आप में मुझे उस पर अभिमान है क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर मैं पच्चीस घंटे चौबीस घंटे तक मत लगातार जो है ट्रैक्टर चला लेता हूँ और इसके साथ साथ में सात आठ मेरे पास में गाय हैं जिसका खाना पीना से ले कर के दूध निकालना तक मैं ख़ुद कर लेता हूँ और खेती बाड़ी भी मैं ख़ुद करता हूँ ये लगभग चार एकड़ के आस पास मैं ख़ुद खेती करता हूँ जिस में गेहूँ धान मक्का आलू सब्ज़ियों का भी खेती कर लेता हूँ और मेरे एरिया में जो है मक्का अभी अभी फिलहाल कम होने लग गया क्योंकि जो है जंगली सुअर और नीलगाय जो है काफ़ी परेशान करता है जिसके लिए खेत को पूर्ण रूपन घेरना पड़ता है तब जा कर के वो कर सकता हूँ जो कि हम ने लगभग एक एकड़ खेत को वो घेरे हुएँ हैं जो काँटेदार तार से जिसके कारण से उस में मक्के का वही खेती करता हूँ अभी आलू लगभग एक एकड़ में आलू लगाया हुआ हूँ जो अभी तक तो काफ़ी अच्छा है और अगर मौसम सही रहा तो उम्मीद है जो लगभग दस क्विंटल पर कट्ठा के हिसाब से उसमें उपज होना है जो कि मेरे गाँव में अब बहुत कम ही खेती सब्ज़ियों की खेती हो पाती है क्योंकि जंगली सुअर और नीलगाय जो है काफ़ी मात्रा में मेरे एरिया में आ गए हैं और हर कोई जो है अपने ज़मीन को बाढ़ लगा कर के वो घेर नहीं पाते हैं जिसके कारण से वो हर सब्ज़ी का या फिर आलू मक्का ये सब का खेती नहीं कर पाते हैं और मुझे अपने आप में यह अभिमान इस लिए है क्योंकि मैंने एक एकड़ खेती जो है पूर्ण रूपेन सुरक्षित कर के रखा है ज़मीन को और उस में हर प्रकार की सब्ज़ी की खेती करता हूँ